हमरा हिसाब सॅं मैथिली भाषाके पहचान विश्वस्तर तक अछि विश्वस्तर पर एकरा जानल पहचानल जाइत अछि अन्य अनेको भाषासँ एकर सम्बन्ध स्थापित करै के कहल जाइत अछि किन्तु मैथिलीके जे लिपि अछि तिरहुता लिपि ओ बांग्लासँ बहुत बहुत हद बहुत हद तक मिलैत अछि महिषीसँ मैथिली जे अछि पर गाँव समाजमे प्रत्येक व्यक्तिक मुहँसँ अहाँ सुनि सकैत छी कहलूँ जायत अछि मैथिल छी मिथिला वास हमर हमरा सन जगमे भाव केकर मिथिलामे मैथिलीय भाषाक प्रयोग कर हमेशासँ भऽ रहल अछि आ लोकक मैथिली बाजै म सुनै म नीक लागै छै आर अगर मैथिली भाषाक तुलना अहाँ करबय हिन्दी अंग्रेजी संस्कृत या अग दोसर कोनो भाषासँ तऽ हमरा लगैय जे मैथिलीक स्थान ओकरा लग एके समान छै जहिना अहाँ हिंदी बजय छिय तहिना अहाँ मैथिलीयो बाजि सकय छिय मैथिली अहाँके अपन मातृभाषा छी आ अहाँ अगर ओकरा सीखयक कोशिश करय छिय तऽ अहाँके ओ बहुत नीक लागत बहुत आसान भाषा यऽ मैथिली बाजब या मैथिली भाषाक प्रयोग किया तऽ ओ संविधानक आठवीं अनुसूचीमे भी संग्रहित अछि ताहि लेल आधिकारिक भाषाके रूपमे भी अहाँ ओकर प्रयोग क सकय छी तऽ चूँकि ओ आधिकारिक भाषा भी अछि मिथिलामे बाजल जायत अछि ओकर मिथिलाके अपन साहित्य भी अछि तऽ ओकर कोनो भी भाषासँ अगर अहाँ तुलना करय छिय तऽ ओ ककरोसँ कम नहि छै अछि ककरोसँ उन्नीस बीस वला भाव नहि छै ओकरामे तऽ एखनहुँ हमरा जे लगैया जे मैथिली अगर विश्वस्तर पर अपन पहचान बनेलक हँ तऽ ओहिमे ओकर किछु ने किछु अस्तित्व जरूर अछि तैं ओ एत्ते ऊपर पहुँच पायल यऽ मैथिली भाषाक साहित्य भी बहुत वृहत बहुत पुरान छै विद्यापतिसँ लऽ कऽ अखन धरि ओकर बहुत कविता गद्य उपन्यास लिखल जा चुकल अछि मैथिली भाषामे ज्योतिश्वर ठाकुर भी बहुत पैघ कवि छथिन हमरा बुझबामे मैथिली अन्य भाषाके तुलनामे या हम जे भाषाके जानै पहचानै छी ओहिमे बेहतर एक विकल्प अछि